हम अपनो पौधा केलिए अच्छा जेना पौधा बेहतर स्वास्थ्य रहए अच्छा फूल खिले या फल हुए इसके लिए सर नर्सरी जाइ छी नर्सरीसँ वहाँ मिलै छी जे नर्सरीवला से पूछए छी कैसे कैसे कऽ ओ किसभ देलो जाइछै फल फल या फूल हमरा पौधासभ अच्छा हुए अच्छा फल दए अच्छा फूल दए आओर फिर वहाँसँ नहि होइत छै तऽ ओकराबाद फिर यूट्यूबमे भी देखैत छी यूट्यूबमे भी बहुत सारा वीडियो लोग सभ डालए छै कि देलो जाए पौधा जे पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ हुए बहुत जादा फल हुए बहुत जादा फूल हुए यूट्यूबमे बहुत सारा चैनलमे एहनो सभ वीडियो सभ देलो जाइत छै ओकरोबाद फिर कोशिश करैत छी खाद्य वाद से नहि ठीक करै लए कोशिश करैत छी घरमे ही सादगीसँ पौधाके अच्छा स्वास्थ्य देलो जाए टाइम टाइम टाइम टु टाइम टाइम पानि खाद्य वगैरह फिर घर घरमे बना हुआ जे खाद्य होइत छै ओ देलो जाए ओ जादा ही अच्छा होइत छै बाहरके खाद्यसँ कैमिकलसँ अच्छा घरक बनलो खाद्य होइत छै इसलिए घरक बनलो खाद्य ही दए छी इसिलिए नर्सरी बलासभसँ भी पुछि लए छी नर्सरी बलाके हमेशा पौधासभ हराभरा रहैछै ओएह सोचैत छी कि नर्सरी बला सभ केना करैत छै जे हराभरा रहैत छै इसिलिए नर्सरीबलासँ पुछलहुँ पुछैत छी कि कैसे पौधाके केनाके रखलो जाइत छै कि पौधा हराभरा होइत छै नर्सरी बलासँ ही पुछिके पुछिके पौधाके ध्यान दए छी बहुत जादा पौधा तभी हराभरा पौधा ध्यान देलो जाइत छै तऽ हराभरा रहैछै खाद वगैरह डालए छी टाइम टु टाइम पानि डालए छी सुबह शाम पानि डालना खाद्य डालना फिर फिर नर्सरी वलासँ पुछलिऐ फिर यूट्यूबसँ पता करलिऐ बहुत किछु यूट्यूबमे वीडियो सभ देखि देखलिए कि सभ हम पौधाके लिए जरुरि छै कि देलो जाए पौधाके लिए जे पौधा अच्छा ग्रोथ हुए अच्छा फल दए अच्छा फूल हुए इसिलिए फिर यूट्यूबमे भी बहुत जादा वीडियो देखलो छी यूट्यूबसँ देखिकेँ पता करलिऐ तऽ ओ जे जे बतेलकए यूट्यूबमे ओ सभी करिके पौधाके पौधाके ध्यान देलो छी आओर पौधाके स्वास्थ्य बनेल बनेलो छी इसिलिए पौधा अभी हराभरा छै आओर बारिश वारिश होइछै तऽ पौधा आओर भी जादा हराभरा हो जाइछै खाद ध्यान देके साथ साथ बारिश भी